हेलो जी सर जी बताओ मेरे यहाँ कोफ़ी कोल्ड कोफ़ी चोकलेट कोफी चाय कुल्हड़ चाय कोफ़ी मिल जाएगी आपको मीन्स ये में नहीं भेज सकता हूँ आपको कोल्ड कोफ़ी सेवेन्टी रूपेज में सत्तर रुपये की जी सर कुल्हड़ चाय तीस की जी सर जी पाँच मिनट डिलेभरी चार्ज अभी हम मुरार हैं शोप पर आ जाएगा सर जी डिलेवरी चार्ज लगता है बाइक से डिलेवरी हो जाती है सर जी सर जी सर जी जी सर कैश औन डिलेवरी ठीक है सर जी सर अपना पता बताओ सर कहाँ भेजनी पड़ेगी जी जी सर ठीक है धन्यवाद सर